ना हमनो थांनायाव जोङो मोजां मोजां नाखौ मोननो लुबैयो सिंगि मागुर नास्राय गोरिफोरखौ हमनो सानो नाथाय थांबा गुरनो थांब्ला बहा नास्राय मागुर मोननो एखमबा समाव बिदिनो मावा फिथिख्रि बेफोरखौनो लाबोनांगौ जायो आरो एखमबा समाव बिदिनो मोननाय समाव गोरि मागुरबो मोनो सिंगि बेफोरखौ मोनला बायो बालाबाथिया बेफोरखौ मोनो ओमफ्राय जोङो फानब्लाबो बिदिनो नास्राय गोरिफोरखौ बायनो सानो सिंगि मागुर बेफोरखौ नागिरो मागुरफ्रा सेरसेयाव फासस' थाखा केजि जोङो मोनोब्ला मागुरफोरखौ बायनो सानो मोनाब्लाथ' बिदिनो जेखौ मोनो बेखौनो लानांगौ जाहैयो नास्राय गोरिफोरखौनो बेफोरखौबो देरस' थाखा गाहाम केजि बायनांगौ जायो